थोरे समय हाणे पहिरें जी ॻाल्हि आहे मां स्विगी जे थ्रू असांजे पासे में हिकिड़ो रेस्टोरेंट आहे उते पालक पनीर और दाल मखानी उनजे अलावा पराठा ऑडर कया पहिरीं ॻाल्हि त हुननि चयऊं की टीह मिंट में अची वेंदो उहो ऑडर अचण में पंतालीह मिंट लॻा ॿी ॻाल्हि ठीकु आहे ॿी ॻाल्हि थियो ईअं की जीअं ऑडर आयो मां घर ते जीअं ऑडर खोलियो खोलण जे बैदि जो आहे अंदरां जो पालक पनीर निकितो उनमां किनी बांस पई अचे ईअं पियो लॻे रखियलु आहे इनजे अलावा पराठा जो हुआ उनजी बि क्वालिटी सुठी न हुई पराठनि जी बि मां स्विगी जे थ्रू रेस्टोरेंट खे कॉन्टेक्ट कयो और हुननि खे कंप्लेन कई की भाई तव्हां जो फूड मैटिरियल मोकिलियो अथव उहो सुठी क्वालिटी जो कोन्हे त तव्हां मूंखे रिप्लेस या रिफंड करी करे ॾियो